ناسک جو ہے تو وہ خود ایک سیاحتی مقام ہی ہے اور یہاں پہ یہاں کے آس پاس جو ہے تو پنڈولینی کے کے غار اور یہ سب جو ہیں تو یہ سیاحتی مقامات میں ہی ان کا شمار ہوتا ہے لوگ یہاں پر اکثر آتے ہیں پنڈولینی کے دیکھنے کے لئے یا مندر دیکھنے کے لئے اور یہاں پر جو سب سے زیادہ مشہور چیز ہے وہ ناسک کے کا کے انگور ہیں جو کہ زیادہ کافی زیادہ تر تو وہ اکسپورٹ ہو جاتے ہیں اور جو انگور سے بنی ہوئی اشیاء ہیں وہ یہاں پر اس سے ریلیٹیڈ انڈسٹریز بھی ہیں جیسے کہ وائنری انڈسٹری ہے اور اس کے علاوہ یہاں پہ اچھی اچھی کوالٹی کے اور سستے سستے تو نہیں بولوں گی لیکن اچھی کوالٹی کے اور ورائٹی جو ہے تو کشمکش کی اور منقے کی بھی اویلیبل ہو جاتی ہے تو یہ یہاں کی مشہور چیزیں ہیں اور یہاں کے یہاں پہ میں بولوں گی کہ کیونکہ یہ مہاراشٹر میں آتا ہے تو یہاں پر ساڑیاں اور میرے آبائی آبائی گاؤں کی بات کروں گی تو وہاں کی رنگین ساڑیاں جو ہیں کافی مشہور ہیں اور مالیگاؤں سے اکثر لوگ جو ہے تو رنگین ساڑیاں یا پھر وہاں کی لنگی جو ہے تو یہ لے کے جانا تو تحا تحفے کے طور پر پسند کرتے ہیں اور ناسک سے جو ہے تو اکثر جو ہے تو جو ہے وہ وائن بوٹلز یا پھر کشمکش یا پھر منقے اس قسم کی چیزیں جو ہے تو تحائف کے طور پر لے کے جانا پسند کرتے ہیں